हाँ मैं अपनी रसोई में विभिन्न बर्तनों का वर्णन कर सकती हूँ और जैसे इनमें है कुकर कढ़ाई भगौनी फ़्राइनपैन माइक्रोवेव ओवन टोस्टर एयर फ़्रेशनर ऐसे और कई बर्तन हैं जिनका हम किचिन में उपयोग करते हैं इन सभी का उपयोग कुकर में जैसे कुकर में तरी की सब्जी बनाने का उपयोग किया जाता है और कढ़ाई में सूखी सब्जी बनाने का उपयोग किया जाता है और कढ़ाई में तलने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे हमें पूड़ी तलनी है भटूरे बनाने हैं कचोरियाँ बनानी है समोसे बनाने हैं तो वह कढ़ाई तलने में हमारे काम में आती है भगोनी हमारे चावल बनाने में या कोई कभी कोई ज़्यादा व्यक्ति हैं तो भगोनी के अंदर बड़े भगोने के अंदर सब्जी भी बनाई जा सकती है और जो छोटी भगोनियाँ होती हैं वह खीर वगैर बनाने में या दूध गर्म करने में या चाय बनाने में हमारे काम में आती हैं

माइक्रोवेव माइक्रोवेव जो है वह हमें पिज्जा बनाने में काम में आता है केक बनाने में काम में आता है टोस्टर जो है वह हमें ब्रैड सेकने में काम में आता है हेना और और ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें मैं बताऊँ आप को और जैसे एक सैंडविच मेकर होता है उसके अंदर उसके अंदर हम उस के अंदर हम सैंडविच ब्रेड के सैंडविच हम बना सकते हैं चाहे वह गिरिल सैंडविच हो या आलू का सैंडविच हो तो वह सैंडविच मेकर हमें सैंडविच बनाने में काम में आता है और एक दही फ़ेटने के लिए चम्मच होती है जिससे हम लस्सी बना सकते हैं छाछ बना सकते हैं रबड़ी बना सकते हैं ऐसे बहुत से ऐसे छोटे बड़े बर्तन हैं जो हमें हमारे काम आते हैं जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सभी छोटे बड़े काम में आते हैं